बाग करप हें आवं आपलें आवडटें संवय दोन तरेचें पद्धतीचें बाग आसतात एक बाग म्हणजे आंगणांत करतात आनी दुसरो म्हणजे टॅर्रसार टर्रसार करता तेन्ना तेका लिमीट आसता लिमीट म्हणजे कितें खंयचें आपूण झाडां बाबा लायतलो कशे पद्धतीन लायतलो कित्याक पळय ताका एरिया लिमीट आसता आणी मोठे मोठे हायटी खातीर व्हडलीं झाडां लावंकूय मेळना मात आंगणांत जीं लायतात ताका कांयच लिमीट ना जाता तितली व्हडलीं लावं येता ज्या पद्धतीन जाय त्या पद्धतीन लावं येता आणी जीं तुका आवडटा तीं लावं येता ताका उदक घालपाक सोंपें वाडोवपाकूय सोंपें सारें घालपाक परत खड खणून परत दुसरें कडेन लावप तेंय सादें आनी सोंपें मात टॅर्रसार तशें जायना टॅर्रसार लायता जाल्यार वाजांत लावचें पडटलें वाज खंयच्या पद्धतीचें हाडटलें केदें हाडटलें कसली माती घालतलें हाचेरूय लिमीट आसता उदक घालपाक व्हरचें आनी घालचें पडटलें मात आंगणांत करता आसतना उदक नळ समज आसा आनी हायट सकयल आसा जमनीचेर आसा ताका लागून उदक घालपाक खूब सोंपें पडटा आनी जाता तितलें उदक घालून तीं झाडां बऱ्या पद्धतीन व्हडलीं करप ताका बरें मार्गदर्शन करप आनी बऱ्या पद्धतीन व्हडलीं करप हें आमकां सोंपें पडटा मात टॅर्रसाचेर हें जायना टॅर्रसार तितलें सोंपें न्ही कित्याक तर हायटी खातीर पयली गजाल दुसरी गजाल ताका लिमीट आसा एरिया चडूय व्हडले टॅर्रस आसचें ना धाकटेंच टॅर्रस आसतलें हाका लागून धांकटीं धाकटींच झाडां लावचीं पडटलीं आंगणांत व्हडलीं आंगणांत लावपाक मेळचीं नात मात सकयल्या आंगणांत व्हडलीं लावंक मेळटलीं जाता तितलीं व्हडलीं झाडां लावंक मेळटा जाता तितलीं वेगळी वेगळी पद्धतीची लावंक मेळटलीं हाका लागून आंगणांत जें लायतात बाग जें करतात हें खरेंच बरें ना तर टॅर्रसाचेर